हाँ हमारे करौली ज़िले की जलवायु उष्णकटिबंधीय है जो गर्मी में तापमान उनतीस से पचासी सेवेनटी फाइव के आ सम्थिंग पहुँच जाता है जिसकी गर्मी सहन नहीं हो पाती लोगों से गर्मी का अनुभव हमें बहुत ही ज़्यादा किया है हमने सूखे से कठोर सर्दी का भी अनुभव किया है कितनी कठोर सर्दी पड़ती है यहाँ बारिश नहीं होती तो सभी मौसम का अनुभव करते हुए हमारे यहाँ बारिश भी अत्यधिक होती है सिर्फ़ बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है हमें कभी कभार